झाड म्हळें की तातूंत प्रकार आसात एक ल्हान झुडूप आनी वृक्ष नंतर इतर केळी सारकी जी झाडां आसात ती केळी एक झाडाची एक झाडां पसून बायोलॉजीकल हातूंक वेगवेगळे प्रकार आसात आनी त्या प्रकारा प्रमाणा प्रमाण तांकां मातयेंचीं गरज आसता जे पळय ल्हान श्रब्स आसतात झुडूप आसतात ताका खूब अगड मातयेची गरज आसना पूण जे मोठे वृक्ष जावपाचे आसतात तांकां अगड मातयेची म्हळ्यार खूब डिप खोल मातयेची गरज आसता आतां ह्या हातूंक झाडाक नैसर्गीक दृश्ट्या जे शेण खत आसा तें शेण खत अतिशय उपयूक्त आनीक शेणखत झाडांक जर घाले तातूंतल्यान इतर विखार जे आसतात आसतात आनीक तें मातयेचे बरें पोशण जाल्लें उरता खंयचेंच कॅमिकल्स तातूंत उरनात कारण शेण हे जी गाय गोरूं जे आसा ते फक्त हब्स खाता ग्रीन व्हेज ग्रीन व्हेजीटेबल खातां ग्रीन पालो खातां आनी तातूंतल्यान तें जाले शेण आनी शेण हें एक झाडां खातीर शेण माती घालून तें झाड एकदम बरें अशें आमी मानूंक जाय